دس ہزار چار سو ایک گیارہ ہزار ایک سو انچاس تیرہ ہزار چار سو بیس سولہ ہزار دو سو ایک اٹھارہ ہزار چار سو انیس